हमने इसलिए लगा रखे हैं पेड़ पौधा और बगीचों का अच्छे से देख भाल करते हैं और रोज़ सुबह उठकर और उसमें पानी डालते हैं रोज ध्यान देते हैं पौधे सूख न जाएँ और उसमें फूल देते हैं फूल देते हैं तो फूल से हम लोग फ़ायदेमंद है जैसे मंदिर जाना रहता है पूजा करना रहता है तो अपने हैं तो फूल तोड़ कर ले जाते हैं फिर मंदिर जाते हैं पूजा उजा करते हैं और देख भाल करते हैं इसलिए देख भाल करते हैं जो सूख न जाएँ पौधे और उसको जैसे घास ऊस कुछ भी रहते हैं गंदगी सब साफ़ करते हैं और उसको पानी डालते हैं सब डालते हैं सब डाल ऊल के उस अच्छे रखते हैं जो उसमें दे अच्छे से फूल देंगे फिर हम उसको तोड़ेंगे मंदिर जाएँगे जैसे साग सब्ज़ी हुए हैं जैसे बैंगन लगाते हैं टमाटर लगाते हैं सभी लगाते हैं फिर उसमें जैसे कि देते हैं टमाटर होते हैं बैंगन होते हैं तो उसमें जैसे की खाद का ऐसे ही सब चीज़ डाला हुआ रहता है और घर में अपने बगीचे में लगाईए तो अपने हाथ से करके लगाईए और लगाते हैं और लगाने के बाद वो फ़ायदेमंद होते हैं ऐसे सब्जियाँ तोड़ते हैं अपने हाथ से उगाते हैं अपने हाथ से करते हैं तो उसमें पता रहता है जो कुछ ऐसे ही चीज़ डाला नहीं है अपने हाथ का है अच्छे है स्वस्थ रहेंगे अच्छे रहेंगे अपने उगाए हुए खाएँगे सब्ज़ियाँ तो अच्छे रहेंगे अच्छे दिखेंगे स्वस्थ रहेंगे स्वस्थ दिखेंगे इसलिए अपने बगीचे में लगाते हैं अपने घर पर एक बगीचे बनाते हैं और लगाते हैं सभी चीज़ों का गमले में लगाते हैं और ध्यान रखते हैं ध्यान रखते हैं और लगाते हैं वह सब लगाने से फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि फूल लगाए तो फूल पौधे लगाए तो फूल हुए तो हम जैसे मंदिर जाते हैं पूजा करते हैं तभी खरीद के लाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है घर में देखते हैं अच्छे से रखते हैं तो वही फूल होता है उसी से अपनी पूजा पाठ जो जहाँ होता है करते हैं सभी चीज़ों सब्ज़ी उगाते हैं तो सब्ज़ी भी अपने हाथ से उगाते हैं अपने सब जिससे करते हैं ब बगीचे में तो सब फ़ायदामंद हुआ अपने हाथों से किए हुए ऐसे खाद पर ऐसे वैसे उगाई रहते हैं सभी खेतों में जल्दी जल्दी फ़सल ऐसे ही तैयारी करने के लिए सभी बहुत चीज़ को उपयोग करते हैं और अपने बगीचे में अपने खाने के लिए अपने सब चीज़ करने के लिए अपने तरह से ध्यान रखते हैं और सब चीज़ करते हैं यह सब चीज़ फ़ायदेमंद रहते हैं और करना चाहिए और बगीचे में सबसे अच्छे सुंदर और खुशबूदार रहते हैं फूलों पौधा लगाना साग और सब्ज़ी का अपने लगाना और करना अच्छे रहते हैं इसलिए करते हैं